اتّر پردیش میں تعلیمی نظام خصوصی ضروریات والے یا معذور طلبہ كو ایڈجسٹ كرنے كے لیے حكومت نے ان كے آنے جانے كے لیے گاڑیوں كا انتظام كیا ہے اور ان كے لیے وظائف مقرر كیے ہیں اور ان كے لیے الگ كوٹے كا بھی انتظام كیا ہے اور الگ ٹیچرس كا بھی انتظام كیا ہے جو انہیں بہت ہی بے حد نرمی اور خوش مزاجی كے ساتھ خوش فہمی اور خوش اسلوبی انداز میں انہیں وہ تعلیم دیتے ہیں تاكہ بچوں كا ذہن تعلیم میں لگا رہے اور اسٹوڈینٹ اور ٹیچر كے درمیان ایک رشتہ قائم ہو جسے وہ بخوبی اپنے علم میں آگے بڑھیں اور انہیں اپنے معذور یا اپنی ضروریات پوری ہو اور اپنے كمزوری كا احساس نہ ہو پائے ان تمام چیزوں كا سركار نے ان كے لیے بہترین انداز میں مواقع فراہم كیے ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں